सुभाणे पार्क में झूलेलाल साईं जो मेलो लॻंदो ऐं हज़ार माण्हूं खाइण पीअण

ऐं उनखे पार्क में सफ़ाई रखण जे लाइ कंपलेंट करिणी आहे ताकी पार्क में सफ़ाई रही सघे